ہلو گڈ آفٹر نون سر سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ محمد خالد حُسین جی صرف جی سر میں سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا سر میں کل کیا ہُوا میرا پرس میں کلاس سے کینٹین گیا تھا وہاں تھوڑی دیر بیٹھا اُس کے بعد میں واپس کلاس میں آیا تو میرا پرس نہیں تھا سر تو میں پرس پھر گم گیا میرا پرس تو میں اُس لیے پریشان ہوں کئی چکر پورا سب سے پوچھا نہیں ملا تو آپ کو اطلاع دے رہا ہوں سر اِس لیے کہ میں کیسا کروں پرس ہمارا کینٹین میں گھما کیونکہ میں کلاس سے ڈائرکٹ وہیں گیا ہُوا تھا کینٹین میں وہاں پرس کھول کے وہاں سے کچھ پیسے نکال کے کچھ خریدا خریدنے کے بعد وہاں سے میں ڈائرکٹ پھر کلاس میں ہی آیا جی کوئی ساڑھے چار سو روپئے تھے سر جی زیادہ نہیں تھے لیکن اُس میں میرا آدھار کارڈ وغیرہ اور آدھار کارڈ اور اسکول کا ہال ٹکٹ وغیرہ تھے سر کالج کا

کلر سر براؤن کلر کا تھا

جی

جی سر اچھی بات ہے جی سر میں لے کر میں لے کے وہاں پر آپ کے ٹیبل پہ پہنچاؤں گا ذرا ٹرائی ٹو ڈے یوور بیسٹ سر کیوں کہ میرے اُس میں ڈاکیومنٹس وغیرہ ہے اور بعد میں میری اسلٮٔے میں اُس میں میرا بس پاس وغیرہ بھی تھا ٹھیک ہے سر میں لِکھ دیتا ہوں سر تھنک یو فار کوپریٹ سر جزاک اللہ سلام عرض